आं दाखालि गांसे सल'मा बिजाब बायदोंमोन बे सल'मा बिजाबनि मुङानो जाहैबाय फांनै नालेंखर बिफां बे फांनै नालेंखर बिफांनि लिरगिरियानो जाहैबाय चित्तरन्जन मोसाहारी बिथाङा बे फांनै नालेंखर बिफांनि सल'मानि गेजेरजों सामाजारि सिबिथायनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा लिरलांदों आरो बे सल'खौ फरायनानै आङो जोबोद गो गोजोननाय मोनदों आरो समाजखौ फोसाबनो हागोन होननानै आं सानदों आरो बिथांनि लिरनाय माखासे स्क्रिप्ट फोराबो गोबां मोजांमोन आरो बिथांनि साफायनाय पैन्टिं फ्राबो जोबोद गाहाममोन आरो बेनि फेज फोराबो समायनामोन आरो आरो बेनि गासैबो बानायनाय लेखाफोराबो गाहाममोन बेनि थाखायनो आं बिथांनि बे फांनै नालेंखर बिफांखौ जोबोद मोजां मोनदों फरायनानै आरो समाजखौ आङो सुद्रायनो हागोन होननानै आङो मिजिंथिदों